हाँ मैडम बोलिए हाँ हाँ फिर आपको क्या लेना है ज्वेलरी में हमारे पास तो सब वेराइटी का है मतलब क्या क्या चाहिए आपको तो ये ये बताइए क्या आप आर्टिफिसियल लेंगी या प्योर लेंगी प्योर वेराइटी मतलब गोल्ड लेंगी या फिर डाइमंड का कुछ ये यूनिक पीस लेंगी कोश्टली तो पड़ेगा लेकिन जो मतलब अच्छी चीज़ें लेंगी तो बढ़ियां लगेगा देखने पहनने पर अच्छा लगेगा आपको अरे आप हर जगह छोड़िए आप हर जगह मैडम छोड़िए एक बार आइए हमारे दुकान पर एक बार लेके जाइए फिर देखिएगा आप आइए एक बार आप एक बार आइए हमें मौका दीजिए आपकी सेवा करने का फिर देखिए अगर कुछ भी गड़बड़ी आपको दिखती है तो बताइएगा तो ये बताइए कि आप पहले ही हमें हाँ फ़ोटो भेज देंगे आपको तो क्या क्या चाहिए ये बताइए पहले अँगूठी का फ़ोटो भेज दें या जेन्ट्स ये नहीं वे तो वो बजा वो वो ना वो बजट का तो बात ही मत करिए आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा बजट बजट की तो बात ही मत करिए आप एक बार दुकान पर आइए आपके बजट के हिसाब से बहुत अच्छा चीज दे देंगे आपको हम ठीक है ये बताइए किस चीज का फोटो सेट निकालें नेकलेस वगैरह या झूमर वगैरह ये तो पूरा हीरा लेंगी या फिर छोटे छोटे कटिंग का जो आता है बारीकी कट और अँगूठी अँगूठी अँगूठी कैसी चाहिए आपको पैर में कुछ पैर में कुछ पैर में ये छागल वगैरह पायल पायल कौन सा वेरायटी वाला चाहिए

तो उसमें भी एक उसमें भी एक मेरे पास मतलब हमारे पास आया हुआ है एक अलग से जिसमें गोल्ड भी लगा रहे रा है और डाइमंड का भी चाहिए तो वो हो जाएगा ठीक है हम आपको फ़ोटो सेंड करेंगे ना और और कुछ चाहिए तो बताइए अच्छा और वो चैन वगैरह नहीं बनवाएंगी ठीक है ठीक है ठीक है अब ठीक है ठीक है तब हम आपको वाट्सअप करेंगे